मूंखे खाधो ठाहिणू तमामु वणंदो आहे मां अलॻि अलॻि क़िस्म जा ताम ठाहिणु पसंदि कंदी आहियां जॾहिं बि मां घरु वेठी हुजां मुंहिंजा कम कार थी वञनि उन खां पोइ मां यूट्यूब चैनल अहिड़ा कई एप्लीकेशन आहिनि जिते वञी करे मां अलॻि अलॻि तरीक़े जा ताम ॾिसी करे उन्हनि जेकी बि रेसिपी आहिनि सामग्रियूं आहिनि सभु इकठा करे रखंदी ऐं पंहिंजे घर में उहो सभु ठाहिण पसंदि कंदी आहियां